म्हाका रांदपाची खूब आवड म्हाका हे हे डीश करपाक खूब आवडटा पुलाव फ्रायड चिकन पोटेटो भाजी ओमलेट बर्गर लस्सी आतां पुलाव करतलो जाल्यार कशें करप फश्ट पयलीं पुलावाचे तांदूळ धुवन आयदनान खंयच्या सायडीक दवरपाचें दुसरें म्हणल्यार कांदो टमाट मिरची हे कट करून तोपान घालून तेल घालून भाजपाचें मातशें तें ब्रावन जायसर भाजपाचें मागीर थोड्या टायमान फ्लेम फ्लमे सारकी फास्ट दवरून उदक घालपाचें आनी बॉयल करपाक दवरपाचेें सगळें बॉयल केलें म्हणटकच तें खतखतो आयलो म्हणटकच उदकांत तें तांदूळ घालपाचे तिकी लवंगां तें सगळें घालून वेलची बी घालून दवरपाची मागीर थोड्या टायमान फ्लेम कमी करपाची आनी दवरपाची आनी ते मागीर अरावंड फोटी फायव मिनट्स पळोवपाची थोड्या टायमान कशे कशे जाता पळय तें एक फावटी जालो म्हणटकच रेडी जालो आनी फ्रायड चिकन फ्रायड चिकन करतलो जाल्यार कशें फ्रायड चिकन करतलो जाल्यार फस्ट हाडून धुंवपाचें बरें धुवन मीठ मारून मीठ लावन दवरपाचें सपोज फूल आसा जाल्यार जशें जशें जाय तशें कट करून दवरपाचें दुसरें म्हणल्यार थोड्या टायमान मिरच आलें लसुणीचो पेस्ट लावपाचो पेस्ट लावन दवरपाचें मातसो टायमान मागीर थोड्या टायमान मसालो लावन दवरपाचें आतां मसालो लावन तर रोखडेंच तर भाजपाक जर गेलो जाल्यार ताका तितलो टायम टेस्ट आसचो ना तुका जर मातशें काडून दवरपाचें मसालो लावन सगलें जें मेरीनेट जावपा अरावण फोटी फाय मिनट्स वा हाफ एन अवर वा फोटी फायव मिनट्स तशें दवरपाचें वा एक ते दोन वरां पासून दवरूंक जाता मागीर तें जालें म्हणू तोच भाजपाक दवरपाचें कायल तेल घालपाचें आनी घालपाचें भाजपाक दवरपाचें आनी सारकें ब्रावन जालें म्हणटकच काडपाचें मागीर तें रेडी जाता मागीर पोटेटो भाजी पोटेटो भाजी बटाट भजीं करतलो जाल्यार कशें पयलीं बटाटे उकडून दवरपाचे उकोडले म्हणटगीर सारके ते पोवपाचे चड सारकेच मोव जावपा दवरपाचे ना आयदर सुरी बा गालून सारके पोवपा जाय इजिली वयता वा ना ती इजिली जोर वायता जाल्यार ओके ते जालें म्हुणटोच ताका मीठ लावन बा दवरपाचे सायडी दुसरे म्हणल्यार कांदे टमाट कांदो पयलो बाजपाचो तेल घालपाचें बाजपाचो सारको ब्रावन जायसर बाजपाचो मागीर लसूण घालपाची लसूण घातल्या उपरांत मिरची घालपाची मिरची वा घालून तीन आयटम हे जाले म्हणटकच सारके ब्रावन जाले म्हणटच मागीर बोटाट मीट लायलां ते गालपाचे तितून आनी हलद हलदीचें हें घालपाचें हलदीचो पावडर घालपाचो हलदीचो पावडर घातल्या उपरान थोडें उदक घालून थोडो खतखतो काडपाचो मातसो खतखतो काडून मातशें तें सुकपाक दिवपाक जाय सुकल्या उपरान तें रेडी जाता मागीर ओमलेट ओम्लेट ओम्लेट करतलो जाल्यार कितें करपाचें ओम्लेट करतलो जाल्यार पयलीं तांतयां हाडपाचीं मागीर टमाट कातर बटाट कांदे कातर कातरून टमाट कातरून मिरची कातरून बरो मुड्डोपाचो सारको सारको मुड्डोवन सारको मोव करपाचो जाय तसो सगलें मागीर ताका बरें मीञ लावन दवरपाचें पयलें तर मीठ घातलें जाल्यार जायना तितलो टेस्ट येना पयलीं तर मीठ लावन मातसो बरें वगत दवरलें जाल्यार टेस्ट येता मागीर तितून तांतयां फोडून घालपाचीं मागीर घातलें तें मागीर भाजपाक दवरपाचें भाजल्या उपरांत पोंदच्या सायडच्यान जाले म्हुनटोच उलटा करपाचें उलटा करून मागीर दवरपा सायडी मागीर चिकन बगर बगर करतलो जाल्यार तुका पयलो ब्रँड नाजाल्यार स्लायस ब्रँड हाडचो पडटलो स्लायस ब्रेड जालो म्हणटच कांदे टमाट कांदे टमाट स्लायसी मारपाच्यो स्लायसी माल्ल्या उपरान त्यो सेपेरेट दवरपाचें मागीर चिकन चिकन चिकन मातशें काडून मीठ वी लावन दवरपाचें मातशे टायमान मागीर सगलें मसालो बी लावन दवल्लें म्हणटोच मागीर काडून मातशें फ्राय करपाचें तेल घालून फ्राय करपाचें फ्राय केलो म्हणटकच मागीर तें काडून दवरपाचें मागीर ब्रँडान वा स्लायस ब्रँडान वा कांद्याचे स्लायस जे आसा ती घालपाची फास्ट मागीर टमाट टमाटाच्या वयर थोडें चिकन सॉस मायनीज परत मागी टमाट टमाट आनी कांदो मागीर उपरान स्लायस ब्रँड वा ब्रँडाची दुसरी सायड आसा ती ती लावपाची मागीर असो म्हणल्या जाता मागीर लसी लसी करतलो जाल्या कितें फस्ट पयलीं दही पॅकेट हाडचें पोडटोलें वो दही आसा जाल्यार आनी तितून थोडें मीठ घालपाचें थोडें इल्लेशें आनी एक स्पून साकर घालपाची साकर घातली म्हूण हे तिनूय आयटम मिक्सरान घालून मातशे आनी थोडो आयस घालपाचो थोंण थोण मेवपा खातीर हे घातले म्हणटकच मिक्स जालें म्हणटा मागीर तें रेडी जालां